देखिए ना सर कितना यहाँ पर आबादी हो रहा है ये आबादी को कैसे बचाया जाए बोल रहें यहाँ पर इतनी आबादी हो रही है आबादी को कैसे रोका जाए बोल रहें यहाँ पर बहुत आबादी हो रही है कैसे यहाँ पर बचाया जा सके तो जैसे बोल रहे हैं जैसे यहाँ पर कोई आदमी शराब वाब पी कर जाता है गिर जाता है एक्सीडेंट हो जाता है इसे कैसे रोका जाए क़ानूनी क़ानून के ख़िलाफ़ से तो ई से तो क़ानून तो टाइट है फिर भी फिर भी दारू पीना नहीं छोड़ छोड़ता है आदमी इतने बड़े बड़े पुलिस सब दरो अच्छा ठीक अब से टाइट करेंगे अब से यहाँ रोड पर यह है अभी पहरा देना होगा रात में रात को रात को पहरा पहरा देना होगा जो कोई कोई कोई शराब पी के ना चले और रास्ते में किसी का एक्सीडेंट ना करे

समझ समझेगा तो समझे ही गा और नहीं समझेगा तो जेल ही में ना जाएगा खिचड़ी चोखा खएगा करेगा आगे वह बस के यही ना करेंगे होगा तो समझ से बाहर जब होगा तो यही क़ानून ना होगा जेल में बंद करेंगे और खिचड़ी चोखा खिलाएँगे हाँ यही करेंगे अब यही करेंगे क्या बोले हम बोल रहें अभी ताजपुर थाना से ए एगो एगो अथी एगो नए नए फ़िलहाल उ पुलिस हुई है उ डं लाठी और लेकर पहले पहरा देने के लिए तैयार है अच्छा एक और है लेकिन वह बैठी है अभी वह नहीं है अभी पहरा देने के लिए तैयार है ये लाठी से नहीं डरेगे यह यह ईंटें और सब ईंटें और से मारे अथी करेंगे आएँगे तब ऐसा कोई बात नहीं ठीक है यह जे चैन यह दारू पीने और वाला को दोकान और में जो रखता है उसे पहले शराब बंद करिए बंद करना है क्या करेंगे ले जाएँगे थाने में खिचड़ी चोखा खिलाएँगे और क्या करेंगे